آرٹ تو ہمارے آرٹ ایک بہت اچھا ہے آرٹ سے ہم اپنا کریٹیویٹی دکھا سکتے ہیں اور آرٹ سے بہت سارے کام بھی ملتے ہیں ہمیں اور آرٹ سے ایک آرٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ سلک ساڑھی وہ وہ ایک اور لاٹ آف اسکل اینڈ کریٹیویٹی یہ سب آرٹس ہیں آرٹ ہم خود میں پاتے ہیں اور جب تک ہمارے من کا اکشا نہیں نکلے گا ہم آرٹ نہیں کر پائیں گے کیوںکہ آرٹ کے لیے دل دماغ سب کو تیار کرنا پڑتا ہے آرٹ بہت ضروری ہے اور بہت ضروری نہیں بھی ہے کیوںکہ آرٹ کسی کسی کو پسند ہوتا ہے اور کسی کسی کو نہیں ہوتا ہے آرٹ میں سب کی دلچسپی نہیں ہو سکتی لیکن جس کی دلچسپی ہے وہ زیادہ تر زیادہ ٹائم آرٹس میں ویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آرٹ انہیں پسند آنے لگتا ہے جیسے ڈرائنگ کرنا یہ وہ اور بھی بہت طریقے آرٹس ہوتی جیسے کہ کچھ بھی کریٹیویٹی دکھانا اٹس آرٹ